जोधपुर जिले के स्किल में युवओं का योगदान बहुत ही शरणे रहा है यहाँ स्किल के क्षेत्र में उत्कर्ष संस्थान पिछले कई सालों से जोधपुर पूरे राजस्थान मे अव्वल रहा है और बात करूँ मे स्किल की तो यहाँ पे बेरोजगार लड़के लड़कियाँ को रोजगार के बहुत बड़े अवसर प्रदान किए जाते है स्किल इंडिया आर सल डी सी बहुत से ऐसे प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जिसमे जोधपुर जिले के शहर तथा ग्रामीण मे बहुत सारे सेंटर देखने को मिलते है इन सेंटरो मे ऐसे बेरोजगार लड़के लड़कियाँ जिनकी उम्र अठारह साल से ऊपर हो और जो कम से कम दसवीं पढ़ा लिखा हो उनको तीन से छः महीने की ट्रैनिंग कराई जाती है उस ट्रैनिंग के दौरान उन बच्चों को तीन महीने में ये सिखाया जाता है कि आप को नौकरी कैसे करनी है बेरोजगारी उसको दूर कैसे करनी है तथा बेरोजगार लड़के लड़कियाँ यहाँ इस सेंटर पे सीख के स्किल हो के विभिन्न क्षेत्रों मे अपनी सेवाएँ देते है जैसे ऑटो मोबाईल स्किल के अंदर अपन मार्केटिंग का कर सकते है लोजिस्टिक का कर सकते हैं वेर हाउस का कर सकते है ऐसे बहुत सारे स्किल के कोर्स होते हैं जिसमें वो कर सकता है नर्सिंग लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ी लिखी नर्सिंग का कर सकती है तो इस तरह से इस राजस्थान के जोधपुर के अंदर बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र मे अवसर प्रदान किए जाते हैं